हाँ जी बोल रही हूँ अच्छा जी अच्छा जी सजा देंगे जी ठीक है जी आपको गेंदे के फूल दिला देंगे जी ठीक है बताईये जी एक किलो गेंदे के फूल चाहिए आपको तो है न यह दो सौ रुपये किलो पड़ जायेंगे जी हाँ जी अच्छा सजा देंगे जी घर आपका पूरा है न ठीक है ठीक है आपको बिलकुल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा न हाँ ठीक है हाँ ठीक है बताईये और कोई से भी फूल लेंगे क्या आप और कोई सा चाहिए फूल आपको ठीक है ठीक है जी आपको मेरीगोल्ड मिल जायेंगे आपको है न ठीक है एक किलो चाहिए आपको एक किलो दो दो सौ रुपये के भाव से पड़ जायेगा हाँ जी बंदरवाल भी बना देंगे जी उसमें और कोई से फूल भी लगवालो जी आप और अच्छे लगेंगे बंदरवाल के साथ हाँ ठीक है तो आपको दे देंगे जी हम एक किलो आपको बंदरवाल बनाने के लिये मेरीगोल्ड दे देंगे है ना और हम आपको और गुलाब के फूल भी देखो जी गुलाब के फूल भी सुंदर सुंदर ताज़ा है हाँ जी बिलकुल लगा देंगे जी अच्छे ताज़ा फूल है गुलाब के भी सभी तरह के है हाँ घर सजाने के लिए अजी दो मंजिल का मकान है हम तो पूरा घर सजवा देंगे जी आपके लिए है ना गेंदे के फूल भी ले लो आप और है ना चमेली के भी ले लो ठीक है और मोगरा भी दिलवा देंगे हाँ हाँ मैम हम लगवा देंगे हम मना नहीं कर रहे हम बिलकुल लगा देंगे जी बिलकुल नहीं देंगे शिकायत का मौका जी माला बना के देंगे आपको घर भी सजा देंगे माला भी बना के देंगे ठीक है हाँ जी तो और भी कुछ भिजवा दें क्या आपको या या मैरीगोल्ड ही लोगे आप जी टेबल वेबल सब सजा देंगे घर सजा देंगे आपका पूरा दरवाजा भी सजा देंगे बंदरवाल बना देंगे आपको आपको बिलकुल भी ऐसे महंगे नहीं लगेंगे आप फूल बिलकुल आप मोल भाव की तो शिकायत ही मत और शिकायत ही नहीं आने देंगे जी आपको बिलकुल नहीं मिलेगी जी शिकायत आपको मोल भाव भी सही लगायेंगे आप है ना यह मैरीगोल्ड के साथ साथ और यह गुलाब भी लेलो जैस्मिन भी लेलो है न और ये आप और भी लेलो मोगरा भी लेलो जी घर में सब महिलाओं को मोगरे की वो बना कर के दे देंगे हम गजरा बना के देंगे जी आपको बहुत अच्छा लगेगा